हेलौ सोमखोर बसुमतारी नामा औ थारमाने आं नोंथांनि सोमोन्दै इसे खोनादों नोंथाङा ओ बे ओ गायनाय फुनायनि सोमोन्दै इसे मिथिगौ होननानै दा बेनिथाखायनो आंनाव इसे हा दंमोन नालाय दा बे हायाव आं ओ गय गायनो सानदोंमोन आरोखि दा गय गायनायनि सोमोन्दै आं बारा मिथिजोबा गोदानसो नालाय दा आंनो नोंथाङा इसे आंनो माबाफोर खिनथाहरनो नामा गयखौ माबोरै गायनांगौ फुलिफोरखौ अबेहाय मोनगोन पास्स' दालसो नांगौ हाया आंना फास बिगा दं नालाय औ फास्स' दालसो नांगौमोन आरो औ ओमफ्राय ओरैनो गय बिफां गायोबा मा मा जोथोन लानांगौ बेखौ इसे फोरमायनो हागोन नामा

औ ओं औ अ औ औ औ डायरेक नाङा ए औ ओ औ

औ औ औ औ औ ओमफ्राय बे फास बिगा हायाव फास्स' माबाया फुलिया थोगोन ना थोआ

खमद्राय जागोन ना ओरैनो फास्स' फुलियाव बेसे औ औ औ आरो माबाफोर राहा लाबावनांगौ नामा मोजां गय फिथाइ बा माबा मोननो थाखाय ओरैनो बेसे बोसोरनि उनाव बे फिथाइखो मोनजानो हागोन जों माने मोननो हागोन

औ औ औ औ

औ दा औ होमबाथ' नोंसोरनिफ्राय औ ओ औ आङोथ' बायोबा गिदिरखौनो बायखानो सानदोंमोन खेबसेनो थाब जानायनि औ दा नोंथांनिफ्राय गोबां ओ मिनथिनो मोनबाय आङो गय फुलि गायनायनि सोमोन्दैयै नोंथांखौ जोबोद जोबोद धन्य'बाद होबाय आरो आं उनाव खबर लाहरलायनोसै दे नोंथां होमबा औ दे गोजोनथों औ दे गोजोनथोंसै दे